ریاست میں آنے جانے کے لیے سب سے زیادہ جو چیزیں یوز کی جاتی ہیں ٹیکسیز ہیں بسز ہیں اور اس کے علاوہ رکشے آٹو رکشے یہ ساری چیزیں ہیں لوکل ٹرینیں ہیں لیکن خاص طور سے جن چیزوں کو لوگ اور جس چیز کو ریاست میں آنے کے لیے لوگ پسند کرتے ہیں جو کہ سب سے بہترین ذریعہ ہے وہ میٹرو کا ہے کیوںکہ اس میں سب سے پہلی جو بات آتی ہے لوگوں کے پاس جو ٹائم ہوتا ہے اس کی بچت ہوتا ہے اس کا بچت ہوتا ہے کیوںکہ اس میں ٹرافک کا کوئی جھنجھٹ نہیں اور پہلی بات یہ ہے کہ وقت پر پہنچتے ہیں اور کمفرٹیبل جگہ ہوتی ہے اس میں سفر کرنے میں لوگوں کو دقتوں کا اور مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا ہے دہلی ایک ایسا شہر ہے کہ جس میں مختلف علاقے تک ہر شہر تک ہر کونے کونے تک میٹرو کی لائن بچھی ہوئی ہے اس لیے جو شخص جہاں چاہتا ہے جس کونے تک چاہتا ہے دہلی کے کونے کونے میں وہاں آسانی کے ذریعے آسانی سے پہنچ سکتا ہے تو سب سے بڑا جو ذریعہ ہے دہلی میں سفر کرنے کا وہ میٹرو کا ذریعہ ہے اس کے علاوہ لوگ ٹیکسیز کے بھی سفر کرتے ہیں جیسے مثلاً اوبیر ہو گیا اس کے علاوہ آٹو رکشہ بھی ہو گیا ان تمام چیزوں کو لوگ پسند کرتے ہیں لیکن زیادہ تر جو سفر کرنے والے لوگ ہیں میٹرو کے ذریعے سفر کرتے ہیں کیوںکہ سب سے پہلی بات اس میں ٹائم کا مینیج ہو پاتا ہے ٹرافک کا کوئی لفڑا نہیں ہوتا آرام دہ ہوتا ہے اس لیے لوگ زیادہ اس میں سفر کرنا پسند کرتے ہیں